भारत जी जलवायु ॾाढी सुठी आहे कुझु कुझु इलइक़नि में थोड़ी घटि पवंदी आहे ऐं कुझु कुझु इलाकनि में थोरी वधीक पवंदी आहे पर मोस्ट ऑफ सभिनि हंधि सुठी ई जलवायु थींदी आहे छोकी भारत में जलवायु जो ॾाढो ई अलॻि ई महत्व आहे हिन करे भारत जी जलवायु जो पंहिंजे पाण में ॾाढो महत्व आहे हर खेत्र में जीअं एमपी में थोरी घटि थींदी आहे महाराष्ट्र में ॾाढी थींदी आहे यूंपी में बि बरसाति हाणे सुठी पवंदी आहे ऐं गुजरात में त थोड़ी करखाननि जे करे घटि पवंदी आहे पर उते खेती सुठी थींदी आहे ऐं बरसाति जे पाणी खे जलवायु जो कि बरसाति जे पाणी आहे उते हाणे हिकु स्टोक करे करे जमा करे करे ऐं खेतीअ में ॾाढो उन्हनि खे यूज़ था कनि ऐं ॿियो त जेका आहे उड़ीसा आहे एमपी आहे उते बि पाणी हाणे ॾाढो ई पवंदो आहे पहिरियों ॾाढो घटि पवंदो हुओ पर सुठी भारत में हाणे बरसाति ॾाढी सुठी पवंदी आहे छो इन जो कारण आहे की पहरियों इते न वण टिण कोनि हुआ हाणे बर भारत में जलवायु खे वधीक करण लाइ हर किथे वृक्षारोपण वणनि खे पोखनि था ऐं जेतिरा वधीक वण हूंदा ओतिरा ई वधीक ओतिरी ई वधीक जलवायु हूंदी ओतिरी ई वधीक बरसाति थींदी ऐं बरसाति जेतिरी पवंदी ओतिरो ई पाणी पाणत पृथ्वी ते हूंदो हिन करे पंहिंजे भारत में हाणे जलवायु ॾाढी सुठी थी थिए हर जॻह ते वण टिण आहिनि वण टिण हुजण सां हिकु फ़ाइदो थींदो आहे की बरसाति जा बरसाति ॾाढी सुठी पवंदी आहे ऐं हर हर खेत्र में एमपीअ में गुजरात में सभिन हंधि वण टिण खे महत्व ॾिनो वियो आहे एम पी में थोड़ी बरसाति घटि पवंदी हुई पर हाण उते बि बरसाति ॾाढी सुठी थी पए गुजरात मे कारखाननि जे करे थोरी तपत वधीक आहे ग़र्मी वधीक आहे त बरसाति थोरी घटि थी पए महाराष्ट्र में समुंड आहे समुंड जे करे उते बरसाति केॾीमहिल ई पइजी थी वञे उते जलवायु ॾाढी सुठी आहे उते बरसाति पवंदी पवंदी रहंदी आहे बरसाति कॾहिं घटि पवंदी कोन्हे छोकी चवंदा आहिनि महाराष्ट्र मेंं पाणी फुल थो थी वञे त सभिनि हंधि पाणी पहुची थो वञे त उते हीअं बरसाति ॾाढी सुठी आहे ऐं एमपी में बि हाणे बरसाति डाढी सुठी थी पए यूपी में पई खेती बाड़ी हिते महत्व ॾाढो आहे इन करे कुदरती उते बरसाति ॾाढी सुठी पवंदी आहे कुझु खेत्र आहिनि यूपीअ में जिते बरसाति न पवंदी बाक़ी सभु सुठा ई इलाइक़ा आहिनि उते बरसाति पवंदी पवंदी आहे ऐं नदियूं बि सुठियूं आहिन सभिनि हंदि बर छलो छल रहंदियूं आहिनि हरिद्वार में बरसाति सुठी थींदी आहे वृंदावन में बरसाति सुठी थींदी आहे हर भारत जे हर खेत्र में बरसाति ॾाढी सुठी आहे ऐं सुठे नमूने बरसाति जे पाणी जो इस्तेमालु बि कयो वेंदो आहे खेतीबाड़ीअ में